आनन्द रहू आनन्द रहू हौ हौ मैथिलीके लेल किछु नहि केलऽए मैथिलीके लेल अपन प्राण दऽ दहक आओर मैथिलीके भाषा ई राष्ट केना हेतै से हम एकदम मैरासन्न छी एहिलए अपन कि कहै छै सबकिछु लगा देबै ताहि दुआरे मैथिलीके बाजऽ मैथिलीके भाषा छिए एहन मिठ भाषा तोरा भेटतौ नहि दुनिआमे ताहि दुआरे हाँ मिथिलाराजके माँग करऽ नारा लऽ एकदम एकदम एकदम मिथिलाके के संस्कृतके जड़ि एहिठाम एहिठाम एक एक कवि मैथिलीके भेला हँ विद्यापति कालीदास भेलाहँ मधुपजी अऽ प्रदीपजीसब भेला हँ मिथिलाके राजके कवि एकदमसब आदमी तू मैथिली बाजऽ हाँ एकदम मैथिलीके सबटा सबटा सब लऽ कऽ अपन गोटा अथी करऽ आओर बढ़िआँ जकाँ मिथिलाराजके लेल अपन प्राण त्याग तक कऽलए हेबे करबै एकदम आशीर्वाद दै छिअऽ जे तूसब कर्मधार बनऽ मिथिलाराजके लेल सभकिछु करऽ पड़तऽ सबकिछु करऽ आइ मिथिलाराज लड़िकऽ लेबै सरकारसँ जेना हेतै तेना लेबै मिथिलाराज हूँ एकदम एकदम एकदम प्रयास करऽ आओर प्रयासमे रहऽ अच्छा आओर कहुनाके मिथिलाराजलए तहन देखिहक मिथिलाके कि विकास होइ छै मिथिलाके कि गरिमा रहैत छै मिथिलाके कि संस्कृति छै तखन बुझबहक